खेलों में महिलाओं के प्रति नेतृत्व के बारे में मेरा यह विचार है कि आजकल की महिलाएँ लड़कियां घिमों में खेलों में इतना मनपसंद खेल खेलना चाहती हैं और बाहर ग्राउंड पर आना चाहती हैं लडकियाँ लड़कों से कम नहीं और बैडमिंटन टेबिल टैनिस हॉकी टेबिल टैनिस हॉकी में सब में भाग ले रही हैं जिससे कि वह आगे बढ़ रही हैं और कुछ सभी गेमों में भाग ले रही हैं और अपना नाम रौशन कर रही हैं और जिसमें कि वहा सारे खेल खेल रहीं बैडमिंटन टेबिल टैनिस लोको और एथैलिट्स की सारी तैयारी कर रही हैं और बहा अपना नाम रौशन करके ऊपर जाना चाहती हैं और लडकियाँ पहले जैसीं चूल्हा चौंका नहीं करती वहा ग्राउंड पर अपना समय देती हैं और जिससे कि वहा आगे बढ़ सकती है और अपने नाम रौशन और अपने माता पिता का नाम रौशन